اگر مجھے کبھی دوسرے ملک میں گھومنے کا موقع ملے گا تو میں مقہ مدینہ جانا پشند کروں گا یعنی شعودی عرب شعودی عرب جانا پشند کروں گا کیونکہ وہاں ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ و سلم اسی دیس میں پیدا ہوئے تھے اور اسی دیس میں مقہ مدینہ ہے اور پورے ملک کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ شعودی عرب جاؤں اور وہاں کے معاشرے اور وہاں کی سڑکیں وہاں کی ہوٹلیں وہاں کی بلڈنگسیں کو دیکھوں اور اور حاسیوں کو دیکھوں اور مقہ مدینہ دیکھنا میرا بہت برا سپنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر ارخ اگر خدا نے مجھے وسعت دی ہے تو میں ان شاء اللہ ایک بار میں سعودی عرب جاؤں گا اور میں حج کروں گا پھر سعودی عڑب ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ تیل کا بہت بھنڈارن ہے اور وہیں مسلمانوں کے مانے جانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم وہی ملک میں پیدا ہوئے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے جہاں گھر تھے میں اس کو دیکھوں اور میں نے سنا ہے کہ سعودی عرب کا نیم بہت ہی اچھا ہے وہاں چوروں کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے تاکہ لوگ چوری کرنے سے ڈڑے اور وہاں کا وہاں کی حقومت میں نے پڑھا ہے کہ بہت ہی اچھی ہے وہاں کا نیم بہت ہی ہارڈ ہے اور وہاں مقہ مدینہ اور بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں گھومنے سے بہتھ لذت آتی ہے